عام طور پر میں نے اپنے علاقے کے ہسپتالوں میں دیکھا کہ زیادہ ہجوم اور طویل انتظار کا وقت ایک عام مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پر جب ہسپتالوں کی تعداد اور وسائل محدود ہوں اور مریضوں کی تعداد زیادہ ہو ہسپتالوں میں زیادہ ہجوم اور طویل انتظار کے چیلنجز طبی خدمات میں تاخیر مریضوں کو طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے بیماری کی تشخیص اور علاج میں تاخیر ہو سکتی ہے یہ خاص طور پر ایمرجنسی کی صورت میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے صحت کی معیار میں کمی زیادہ ہجوم کے باعث ڈاکٹروں اور نرسوں میں دباؤ پڑھ جاتا ہے جس سے مریضوں کی دیکھ بھال کے معیار پر منفی اثر پڑ سکتا ہے جلد بازی میں کیے گئے فیصلے غلط تشخیص سے علاج کا سبب بن سکتے ہیں نفسیاتی دباؤ مریض اور ان کے اہل خانہ طویل انتظار کے دوران نفسیاتی دباؤ اور اضطراب کا شکار ہو سکتے ہیں جس سے مریض کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے وسائل کی کمی ہسپتالوں میں بستر آلات اور طبی عملے کی کمی ہو سکتی ہے جس سے نہ صرف علاج میں تاخیر ہوتی ہے بلکہ کچھ مریضوں کو واپس بھیجنا پڑ سکتا ہے متعدی بیماریوں کا پھیلاؤ زیادہ ہجوم کی وجہ سے ہسپتالوں میں متعدی بیماریوں کا پھیلاؤ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ مریضوں کے درمیان فیصلہ برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے معاشرتی اور اقتصادی اثرات مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو ہسپتال کے دوروں میں زیادہ وقت اور وسائل صرف کرنے پڑتے ہیں جس سے ان کے مالی اور معاشرتی حالات پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ممکنہ نتائج بیماریوں کا مزید بگڑ جانا علاج میں تاخیر کی وجہ سے مریضوں کی بیماری مزید بگڑ سکتی ہے جس سے علاج مزید پیچیدہ اور مہنگا ہو جاتا ہے ہسپتالوں میں اضافی دباؤ موجودہ ہسپتالوں پر اضافی دباؤ بڑھتا ہے جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی مزید متاثر ہو سکتی ہے نجی طبی خدمات کی جانب رجحان سرکاری ہسپتالوں میں ہجوم اور طویل انتظار کی وجہ سے لوگ نجی طبی خدمات کا رخ کرتے ہیں جس سے طبی اخراجات بڑھتے ہیں طبی عملے کا تھکاوٹ کا شکار ہونا زیادہ کام اور دباؤ کی وجہ سے ڈاکٹرو اور نرسوں میں تھکاوٹ اور جل جانے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے یہ چیلنجز ہسپتالوں کی نظام میں اصلاحات اور وسائل کے منصفانہ تقسیم کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ تمام مریضوں کو بروقت اور معیاری طبی خدمات فراہم کی جا سکتی